ہندوستان ایک بہت بڑا بڑی جگہ ہے ہندوستان کے اندر ایک شمالی ہندوستان ہے اور ایک جنوبی ہندوستان ہے ان دونوں کے درمیان بہت سی چیزیں الگ ہیں جیسے زبان کھانا کپڑے سیاست وغیرہ شمالی ہندوستان میں لوگ زیادہ تر ٹھنڈے کپڑے پہنتے ہیں کیونکہ گرم کپڑے پہنتے ہیں کیونکہ شمالی ہندوستان میں زیادہ ٹھنڈ رہتی ہے اور وہاں پر ہر جگہ پہاڑ رہتے ہیں اور پہاڑ ہمیشہ برف سے ڈھکے رہتے ہیں جنوبی ہندوستان میں زیادہ مچھلی کھائی جاتی ہیں کیونکہ وہ چاروں طرف سے پانی سے گھرا ہے